नमस्ते सर सर मुझे टर्म लाइफ़ इंश्योरेंस करवाना है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं ज़रा हमको विस्तार से समझाइए हाँ हाँ

सर हमें तीन साल वाला करवाना है

सर हम ती महीने महीने की करेंगे

तो पाँच लाख का लोन है पाँच लाख का मान लीजिए

अच्छा

सर थोड़ा उपर में बताइए

तो सर जैसे हमको यह पाँच लाख का कराना है तीन साल के लिए तो ज़रा उसके बारें में बताइए तीन साल के लिए मतलब तीन साल में वह हो जाए अच्छा दो हजार से पच्चीस सौ अच्छा हाँ और जो है दो हज़ार से पच्चीस सौ लगेगा थोड़ा कम नहीं लगेगा ठीक है सर ठीक है सर तीन साल वाला ओके ओके ओके ठीक है